आं मोनसे जुथा बायनाय जादोंमोन बे जुथाखौ आं अन्लाइन निफ्राय अर्डार खालामदोंमोन आरो बियो जोबोद मोजां आरो प्राइस आलाय एसे खममोन खिन्थु जुथाया बिराद मोजां बेबादि ल' रेन्ज प्राइस आव बेफोरबादि जुथा जुथाखौ मोन्नाया जोबोद गोब्राब आरो दानि जुगाव जि मोजां जुथाया आं फसायदों आरो नोंथांमोनाबो फसायगोन बेनो आरो जि मोजां प्रदाक आं बेनि रेटिं खौ फाइब आव फाइब होगोन आरो